सहरसाके अर्थव्यवस्थाके विकासके बारेमे यदि हमरासँ आहाँ पुछबै तऽ हम विकासमे बेवसाइके बारेमे पुछबै तऽ हम सबसँ पहिले कहब मत्स्य पालन कियाकि सहरसा एकटा एहन जिला छिए जे कोशी नदीके तटपर बसल छै तऽ एतऽ मत्स्य पालन अधिकसँ अधिक आसानीसँ कएल जाइ सकै छै आओर दोसर सबसँ पैघ कारण ई छिए जे मिथिलाके क्षेत्रमे सहरसा जिला आबै छै तऽ मिथिलाके लोक मछलीके संस्कार परम्परा सब मानैत अछि मतलब मछलीके बहुत महत्व देने अछि एतऽके लोक मछली खाइतो बहुत अछि तऽ एतऽ जे ई मत्स्य पालन करल जेतै तऽ उप उपभोक्ताके बहुतसँ बहुत धन प्राप्त हेतै बहुत वृद्धि हेतै मतलब बेपारसँ लाभ प्राप्त हेतै